आं आंनि जिउ खांनायनि थाखाय दासिमबो फरायगासिनो दं आरो आंनि बे केरियारनि राहाखौ लानो आं दासिमबो फरायगासिनो दं फरायनायनि गेजेरजों आं सानसे आंबो आंनि आथिङाव गसंनानै सानसे मानसि जाहैगोन जाय आंनि जिउनि केरियारखौ आं दानानै लानो हायो आरो आंबो माखासे गोबां गोनां गोनां खामानिफोरखौ मावलांनो हायो आंबो माखासे गिदिर गिदिर मानसिफोरबादि जानो लुबैयो बेखायनो आं फरायनायनि गेजेरजों सानसे गावनि जिउनि राहा लामाखौ सायख'नानै लागोन जाय समाव आं आंनि जिउ खांनायनि थाखाय अराय सम आलो गोजोनै जिउखौ दैदेन लांनो हायो लोगोसे थांना थानायाव आंजों लोगोसे बयखौबो समानै लांफानो हायो बयखौबो समानै जिउ खांनायाव मदद होलांफानो हानायनि थाखाय आं फरायगासिनो दङ फरायखांनानै सानसे बेलासे आंबो सासे मानसि जाहैगोन जाय समाव आं आंनि जिउ खांनायनि थाखाय मोजां राहा लामा लाहैनो हायो आरो थांखि बादि आं सानसे सम आंनि जिउनि जोबथा बुब्लिसिम बै थांखिखौ होसो लांबाय थागोन बिनिखायनो आं दासिमबो फरायगासिनो दं आरो इयुनावबो आं आंनि फरायनायखौ दोनथ'आ जेब्लासिम आंनि जिउनि थांखिया मोखथां महर मोना जेब्ला आं आंनि जिउखौ आलो गोजोनै खुंलांनो हानायनि थाखाय माबा मोनसे साख्रि बाख्रि नागिरनो हानायसिम आं फरायलांबाय थागोन जेब्लासिम आंनि साननायनि थांखिआ एबा आंनि साख्रि बाख्रिया मोखथां महाराव मोनफुङा एबा जाफैआ अब्लासिम आं आंनि सोलोंथाइखौ नागारा आरो आंनि साख्रि नागेरनाय हुदाखौबो आं गारा बेखायनो आं दा फरायगासिनो दं